नमस्ते मैं वह मोबाइल शॉप से बात कर रही हूँ बीबो का फोन ख़रीदना था आपको तो बिबो में आपको कैमरा मिल जाएगा फिफ्टी एम एच कैमरा मिल जाएगा एक सौ अस एक सौ अस्सी एच डी मिल जाएगी उसमें और यह गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है बिवो आप गेम वग़ैरह खेलती होंगी तो गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है और अलग अलग टाइप की मैम अलग अलग टाइप की मैमोरी जैसे आपको दो सौ छप्पन ख़रीदनी है एक सौ बासठ ख़रीदना है किस टाइप की मेमोरी ख़रीदनी यह है रैम वग़ैरह भी अलग अलग टाइप की मिल जाएंगी जी बैट्री दो सौ दो सौ वाट कि मिल जाएगी आपको जी बैट्री की क्वालिटी अच्छी है उसका चार्जर पर थोड़ा लेट चार्ज होगा ऐसा नहीं कि नहीं होगा लेट चार्ज होगा कम से कम डेढ़ घंटे तक ले लेगा आराम से चार्ज होने में क्योंकि क्योंकि आजकल चार्जर कम बाटकर आने लगे हैं और मोबाइल ज़्यादा बैट्री खाता है इस कारण चार्जर है ना आजकल कम उसका देने लगे हैं तो आपको किस टाइप के बिवो का फोन चाहिए कम रैम रोम वाला चाहिए कि पढ़ाई के लिए चाहिए यह किस टाइप से चाहिए आपको मोबाइल जी तो आपको मिल जाएगा वह जी मैम मिल जाएगा फाइव जी फोन आपका मतलब बजट कितना है उसके हिसाब से मैं बता सकती हूँ कि आपको मोबाइल कौन सा दे सकती हूँ बिवो का आप डेट बता दीजिए आपका बजट कितना है पंद्रह से बीस हज़ार का जी मैम आ जाएगा पंद्रह से बीस हज़ार का जी मैम मिल जाएगा अच्छा मिल जाएगा इस रेंज में मोबाइल जी आपका यही नंबर है ठीक है ठीक है ठीक है थैंक यू